दस हजार दस लाख पाँच लाख पचास हजार पाँच सौ पचास छः लाक पचास हजार तीन सौ तीस पच्चीस हजार